بیسیکلی لوگ اسٹارٹنگ میں بائک چلانے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی جیسے ویدآوٹ ہیلمٹ نکل جانا بنا پیٹرول بھرائے نکل جانا ایسی کچھ غلطیاں ہیں جو لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اور ایکسیڈینٹ اور ایسے مدوں سے ہٹ کے رہنا چاہیے بچے رہتے ہیں بچ سکتے ہیں تو اگر ٹرنگ آئے تو سب سے پہلے کلچ اور بریک لے کے آرام سے ٹرنگ لینا چاہیے نہ کہ اسپیڈ میں ٹرننگ لے کے خود کی جان اور دوسرے کی جان کو سے کھلواڑ نہ کرے تو ایسے لوگوں کو میں ایسی صلاح دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی اسٹارٹنگ سے شروع کر رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ چلائیں جہاں ٹریفک نہ ہو جہاں لوگ لوگ کم ہو جہاں ایسی جگہ ہو جہاں پہ میدان ہو پہلے آپ سیکھیں تب آپ اس کو آن روڈ ڈرائیونگ کریں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سیکھ جیسے ہی سیکھتے ہیں وہ آن روڈ بائک چلانے لگتے ہیں لیکن اس کو چلانا نہیں چاہیے جبکہ اٹھاڑہ سال ہونے سے پہلے اس کو بائک روڈ پہ نہیں لانا چاہیے لائسنس خود کا بنانا چاہیے اور جو بھی گورنمنٹ کا رولس ہے اس کو فالو کر کے بائک چلانا چاہیے اور اسٹارٹنگ میں لوگوں کو فاسٹ تو بالکل بھی نہیں چلانا چاہیے بائک میں نے بھی شروع کیا تھا تو میں نے بھی فاسٹ نہیں چلایا اور میں الحمد للہ اچھا گاڑی چلا چلا لیتا ہوں لیکن لوگوں کو شروعاتی ٹائم میں میدان میں یا گھانس والی جگہ پہ گاڑی سیکھنی چاہیے لیکن لوگ لوگوں کو روڈ پہ بائک نہیں اتارنا چاہیے جب اس کی ایج ایٹین ہو جائے ایٹین پلس ہو جائے اور لائسنس ہو جائے اور ہر چیز گاڑی کا اوکے ہو جائے تو گاڑی روڈ پہ چلائیں اور دھیرے چلائیں کیوںکہ سمے سمے سے زیادہ ضرورت انسان کو جان کی ہوتی ہے